हमारे यहाँ हरे भरे बहुत सारे खेत खलिहान और बाग बगीचे जंगल झाड़ियाँ सब हैं उसमें अ गईया भैंस चरने जाते हैं और उसमें लोग गईया भैंस चराते हैं और खेत खलिहान है वहाँ पर चरी उरी मिलते हैं और उसका कटाई करते हैं गईया भैंस को खिला देते हैं और गईया भैंस चरने जाती है जब गईया चरने जाती है तो ऐसे रोडों पर घरों के लोग कागज़ में मतलब कूड़े बांध कर मतलब साग सब्ज़ी के काटे हुए जो खराब सब्ज़ियाँ होती हैं प्लास्टिक में कर कर फेंक देते हैं तो गईया खा लेती है तो बीमार पड़ जाती है तो बीमार पड़ जाती है तो उसका लीवर उवर ख़राब हो जाता है उस तरीके से भी या मर भी जाती है और हम लोग गइया भी पाले हैं और भैंस भी गइया भैंस बकरी उकरी भी पाले जाते हैं इधर और कुत्ते भी पाले हैं और कुत्ते भी और उ भी उसको भी इंजेक्शन लगता है अगर पाले हुए कुत्ता है उसको धू उसको समय से उसको खान पान का नहीं ध्यान रखा जाता है तो वो भी मर जाता है और वो जो गैया भैंस उन सबों की रोज रोज धोया पोंछ करना पड़ता है गइया को भी रोज रोज धोते हैं धोने की वजह से गइया अच्छी अगर स्वस्थ रहेगी नहीं धोई जाती बाने बाने वो भी बीमार पड़ जाती है और ठंड में सर्दियों में गइया गइया भैंस को हम लोग बांधने के लिए गईया को मतलब छप्पर बांध बनाते हैं छप्पर छवाते हैं उसको फिर त्रिपाल से या अगर मतलब ऐसे कुछ से आड़ कीर्त करते हैं जिससे गईया ठंड से बचे और स्वस्थ रहे नहीं तो अगर ऐसे रहती है बारिश ओरिश होती है बाहर रहती है गईया भीज जाती है तो बीमार हो जाती है और और जब बाहर धूप उप होती है जब सर्दियों के महिना में गर्मी के भी महिना में उसको छाह बनाया जाता हैं पेड़ ओड़ के नीचे हम लोग बांधते हैं की धूप न लगे लू ना लगे लू लग जाएगी तो बीमार पड़ जाएगी खाएगी पिएगी उ सब बंद कर देती है या तो मर भी जाती है जब लू लग जाती है तो उसको हमको बहुत बढ़िया से उसको देखना पड़ता है गइया को और गइया को समय से उसको लेकर चराने के लिए लोग लेकर जाते हैं जब चरने जाते हैं गाय चर उर कर शाम को आती है तो घर पर बांधी जाती है जब बांधी जाती है तो थोड़ा बहुत जो चारा घर पर बाला या काटा जाता है उसको उसके आगे डाला डाल दिया जाता है फिर उसके बाद उसको हम चारा से मतलब हाऊदी जो है हाऊदी पर लगाई रही जाती है वहाँ से हटा कर उसे दूसरे ठौड़ बाँधते हैं वहाँ पे बाँध वान्ध तो दूध वूध भी अगर निकालना होता है तो उसका भी दूध निकालते हैं फिर उसको रात भर मतलब अपन चैन से अच्छी जगह बाँधते हैं की अच्छे से मतलब वो रह सके फिर उसके बाद जब सुबह भी होता है तो उसको हम उसके हाऊदी पर लगाते हैं चारा कुछ रहता है तो हम उसको डाल देते हैं फिर सुबह होता है तो फिर जंगल झाड़ियों में चरने के लिए बाहर चली जाती है गाय फिर शाम को वापस आती है तो इसी तरीका से हम गइया गइया को भी देखभाल समय समय से सब किया जाता है